जय झूलेलाल हां जी जी बढ़िया तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो जी जी जी जी जी मां हिते कम कंदी आहियां ॿुधायो दीदी छा थी शेवा करे सघां छा खपे तव्हांखे जी जी ओके टेप कहिड़ी दीदी टेप में त घणईं साइज ईंदा अथव नंढी ॾहे रुपए वारी ॾियांव या ॿी रुपए वारी माॻेई नंढी खपे जी ठीकु आहे जी जी सेलो टेप बढ़िया पई हले मां हूअ सेलो टेप हुन कंपनी जी तव्हांखे ॾहे रुपए वारी पंज ई खपनि बसि दीदी चोवीह वारो पैकेट वठो न सस्तो पवंदव जी कम अची वेंदी खराब त ख़राब त कोन्ह थींदी आहे दीदी कम अची वेंदव न न बिल्कुलु कोन्ह थींदी तव्हां त न न तव्हां त स्कूल मां आयो न तव्हांखे त कम अची वेंदी जी जी ॿियो प पंचिंग मशीन पंचिंग मशीन दीदी नंढी वॾी अलगि अलगि हुनमें बि साइज़ आहिनि नंढी वारी उहे घणी खपनि पाण खे बसि

जी जी पेन जे बॉल पेन ऐं जेल पेन दीदी आहिनि पाण वटि दिल्ली जा बि आहिनि कंपनी ब्रांडिड बि अथव रोनाल्डो आहे हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सम्झी वियमि रोनाल्डो आहे सेलो कंपनी जा पेन आहिनि ऐं ॿी रुपए जो बि ईंदो अथव बॉल पेन पंजे रुपए जो बि ईंदो अथव ऐं रुपए जो बि आहे लोकल पर सुठो हलंदो अथव जीअं तव्हांजो बज़ट हुजे जी त बिल्कुलु बढ़िया खपे त जी जी बिल्कुलु बढ़िया त पोइ पंजे रुपए वारी खणो रोनाल्डो कंपनी जी अथव ऐं बढ़िया हलंदी इंक बि लीक कोन्ह थींदव अगरि बज़ट अथव त पोइ भली पंजे रुपए वारी बॉल पेन खणो ऐं सेल जेल पेन त ॾहे रुपए जी हिकिड़ी पवंदी जी हुनखां घटि बि मिली लोकल अथव पर हूअ हलंदे हलंदे अधि में इंक त ॾिसण ईंदव पर कम कोन्ह कंदी जेल पेन में त दीदी जेल पेन त दीदी सुठी कंपनी जी ही खणो ॾहे रुपए वारी सुठी हलंदी बि जी जी ऐं ॿियो छा खपे दीदी मां हीअ त नोट कयांथीमाव जी ठीकु ठीकु आहे इहे चालीह पेन थी विया जी ठीकु आहे अस्सी पेन थी विया तव्हांजी पंज पंचिंग मशीन थी वयूं ऐं टेप मां तव्हांखे हिकिड़ो पूरो पैकेट थी ॾियां हुनमें ॿारहं टेप अथव ॿियो छा खपे दीदी पाण खे अच्छा कैंची कहिड़ी मस्तु बढ़िया कपिड़ो कटिणो आहे या मतिलब मीडियम धार वारी हुजे त पोइ पोइ त व दीदी थोरी वॾी हुजे ऐं धारदार हुजे जी जी ठीकु आहे जी दीदी ठीकु आहे मां लिखी छॾियो आहे शाम जो भली कंहिंखे मोकिली घुराए छॾिजो जय झूलेलाल